हैलो ठीक बस ठीक ठाक तुस सनाओ आं गेदियां तुस गेदियां आं सारे आये दे हे अं सारियां आई दियां दस्स बजे छुट्टी चार बजे बस सारे आये दे हे नेईं त्रै हिंदी पढ़ाई कदें इंगलिश ते कदें डोगरी अं आं पुच्छा दे हे अं अं अच्छा अं आं कल्ल औना अं आओ अं खरी ठीक ऐ खरी खरी खरी